हाँ मैं ट्रेन का वर्णन कर सकती हूँ ट्रेन में सीटें होती हैं डिब्बे होते हैं इंजन होता है और ट्रेन पटरी पर चलती है